जीअं त असांजे इलाइक़े में अलॻि अलॻि ॿोलियुनि जा माण्हू रहन्दा आहिनि हुन में जीअं त महाराष्ट्रीयन मराठी ॿोली ॻाल्हाईन्दा आहिनि तमिलनाडु वारा तमिल में ॻाल्हाईन्दा आहिनि गुजराती वारा गुजरातीअ में ॻाल्हाईन्दा आहिनि सिन्धी वारा सिन्धी में ॻाल्हाईन्दा आहिनि जीअं त असांजी सिन्धी ॿोली पाकिस्तान खां हलन्दी आहे अॼु बि उते पाकिस्तानी में चङा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके सिन्धी में ॻाल्हाईन्दा आहिनि असांजी सिन्धी ॿोली मिठिड़ी ॿोली सभिनि खां अलॻि आहे